असांजे उल्हासनगर में केतिरा ई सुठा दवाखाना खुली विया आहिनि जंहिंमें हर प्रकार जी सुविधा असांखे मिलंदी आहे अॼुकल्ह त एडवांस टेक्नोलॉजी बि अची वई आहे ऐं असांजे उल्हासनगर जा डॉक्टर बि एम बी बी एस हुन खां बि वधीक पढ़ाई कयल आहिनि त जंहिं करे असांखे किथे बि वञी करे पंहिंजो इलाजु कराइण जी ज़रूरति न पउंदी आहे सभु सुखु सुविधा असांखे असांजे उल्हासनगर में ई मिली वेंदी आहे